बर'राव रायनाया अथिखालाव समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय बेबायदिनो दानि जुगनि मानसिफ्रा बर'खौ रायनो नागारै लामा ससे थाङोब्लानो गावखौनो बर'होननानै खोन्थानानै लानो लाजिलायनाय बिबायदि जेनेबा हिन्दी इंलिस एसामिस बेबायदिसो रायज्लायसै बयबो बर'नि भाषाखौनो रायज्लायनो फैले गावखौदि बर' बेखौनो खोन्थानोनो लाजि बावसै गाननाय जोमनाय बेबायदिनो गाननायफ्राबो गावनि बर'नि ड्रेसखौ गाननो नागारै सोलायजोब्बाय दस्रा जाथिनिसो सोलाय लांगासिनो दङ जोङो सोलायलांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जेरैहाय गाननाय जोमनायफ्राबो बर'नि गाननायखौ नागारनानै दस्रा जाथिनि गानो जोमो थिख बेबायदिनो रायनायफ्राबो आजिखालि बर' जोङो बर'खौ बर'नि जोंदि बर' बेखौ जोङो गावखौ देखायनांगौमोन नाथाय जोङो बर'खौ देखायनो नागारै रायज्लायनायखौ नागारै माबा हारसानिसो जोङो गुबुन जाथिनिसो सोलायलांगासिनोसो दङ जोङो बेबायदि सोलायलांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ आरो जोंनि मेगनफोरजों जोङो लामा ससे ओंखारब्लानो हिन्दी रायज्लायनाय एसामिस रायज्लायनाय बर'नि रायज्लायनायखौनो खोनानाय नङा बिदि जाबोगासिनो आरो